आङो गोबां लोंग्रा मुआफोर बानायनो हायो बेफोर जाबाय लेबु फिथाइनि सरबथ थाइजौ फिथाइनि जुस दालिम फिथाइनि जुस आंगुरनिफ्रायबो जुस बानायो जेरै जोङो लेबुनि सरबत बानायनानै लोंनोबा लेबु फिथायखौ लानानै सेब बिनि बिदैखौ सेबनानै सिनि एबा संख्रि सिनि आरो संख्रिखौ सिनिखौ एसे बांसिनै होनानै संख्रिखौ एसे होनानै बानायो सरबत ओमफ्राय जेरै दालिम फिथाइन जुस बानायोबा जों दालिमखौ मोजांयै बेगर फोरखौ जिरनानै बेखौ ग्राय्नदार एबा जुस बानायग्रा माखासे आयजेंफोरावहाय बानायनानै बिनि बिदैखौ सरनानै जुस बानायनो हायो जोङो न'आवनो थाइजौ फिथाइखौ जोङो मोजाङै लेबनानै बिनि मोदोमफोरखौहाय ग्राय्नदाराव होनानै बा जुस बानायग्रायाव लानानै बेखौ जोङो जुस बानायनानै लोंनो हायो बिनि जोङो आरो जेरै आंगुर फिथाइनिफ्रायबो जुस सुमफ्राम फिथाइनिफ्राय जोङो जुस बानायनो हायो आङो रोंगौ बेफोरखौ बानायनो बेनो आंनि रोंगौथिआ